म्हज्या कडेन म्हजीं आवडिचीं पुस्तकां आसा सिनेमाय हांव खूब पळयतां टि वी शोव हांव खूब पळयतां म्हाका पुस्तकां वाचपाक खुपूच आवडटां कलेक्शन करपाक तितलें लायक ना बट हांव पुस्तकां खूब म्हाका पुस्तकां आवडटा सिनेमाय बी हांव खुबूच पळयतां केन्ना केन्ना वयता वांगडा ओर वा घरा कडेनय पळयतां तशें टि वी शोजय बी खूब आसा जशें की बीग बोस अशें करून खूब पळयतां बिकोज टि वी पळोवपाक म्हाका खुबूच आवडटां कारण ताचेर खूब अशें न्यू न्यू शो येता जशें की डान्स बीग बोस कुकिंग अशे डिफरंट टायप्स ऑफ शो येता सो म्हाका पळोवपाक लायक आसा तशेंच ताजेर डिफरंट टायप्स ऑफ पिचर्सां मुवी बी दाखयता पयलीं साकून मुवी पळयले पयलीच मुवी म्हाका खूबच लायक जाल्ली आसा तिचें नांव जावन आसा कबी खुशी कबी गम ह्या मुवीन दोन भाव आशिल्ले ते पयलीं बरें करून रावताले आपल्या फेमिली वांगडा तेणी खूब श्रीमंत आशिल्ल्या कारणान तांच्या फेमिलीची लायफ स्टायल खूब बरी आशिल्ली तेमी हॅपिली एनजॉय करताले हॅपिली वागंडाच आसताले तांकां जाय तशें जाय तशें सगळें दिताले तांची फॅमिली बिकोज तेमी खुबूच श्रीमंत आशिल्ले व्हडल्या भावाचें नांव आसा राहूल आसा जसो जसो व्हड जायत गेलो तो एक चेडवाक लायक करपाक लागलो ताचें नांव जावन आसा काजल आनी तें ताज्या वांगडाच लग्न जावपाक डिसायड करता पूण ताजी फेमिली ताका लग्न जावपाक दिना ताजी फेमिली ताका एक न्यू व्हडलें श्रीमंत घरांतल्यान रिश्ता हाडटा बट ताका ते एक्सेप्ट नाशिल्ल्या कारणान तो ताका इग्नोर करता आनी जो तो ताका लायक करतालो ताजें नांव जावन आसा काजल तो ताच्या कडेन लग्न जाता काजला कडेन लग्न जाल्ल्या कारणान ताची फेमिलीक तर खुबूच राग येता कारण ताणें तांचो हाडिल्लो रिश्ता इग्नोर करून जे काजल आसा तें खुबूच गरीब आशिल्लें ताचे कडेन लग्न जाता म्हणून ताची फेमिली ताका खुबूच खुबूच रागार जाता आनी तांची घरा कडेन झगडी जाता आनी तामी तेमी ताका घरांत घेत ना घरांत घेत नाशिल्या कारणान तो घर सोडून दुसऱ्या गांवांन वयता आनी थंयच सेटल जाता तेमी दोगांयनी आपलें लायफ थंयच जगता दुसरें सायडिन ताजो भाव आशिल्लो तो धाकटो आशिल्लो तेन्ना तो मागीर व्हड जाल्लो दाखयता आनी तो आपल्या फेमिलीक आई बाबाक सोडून तो भावाक मेळपाक वयता थंय गेल्ल्या कडेन ताचो भाव आनी भाबी ताका वळखना ताजे तांच्या वांगडा तांची एक काम बाई आसता ती ताका वळखता ती ताका अशें वळखता की तो आपल्याचो शूजाचो लेस बांदपाक उणोव घेता तेन्ना ताका ती शूज बांदपाक कळना ताचेर तिका कळटा की तो तीचो बाबू म्हणून कारण ती ताका धाकटो आसतना ताका बाबू म्हणटाली आनी तिका कळटा की तो आपलोच मालकाचो चेडो म्हणून जाका आपूण पयलीं बाबू म्हणटाली म्हणून मागीर तो तांच्या भावाक ते राहूलाक आनी काजलाक वचून सांगता की तुजो भाव आयिल्लो आसा म्हणून मागीर तेमी एकामेकां कडेन उलोवन तांची वळख करून जाता ताका ताकाच तो तांकां सांगता की एक वांगडा परिवारांत रावप खूब गरजेचें आसा परिवारा वांगडाच रावल्यार सगळ्यां कडेन सगळीं हॅपिनसांत उरता बट डिफरंट डिफरंट एकएकटी वेगळीं रावप हातूंत कांयच गरजेचें आसना तातूंत कोणाकय हॅपिनस मेळना कोणूच हॅपी उरना पूण एक फावटी एक वांगडा रावप म्हणल्यार सगळ्यो फेमिली हॅपी आसता सगळीं सदांच घरांत हॅपिली रावतात सगळ्यांकूच खुबूच हॅपिनस मेळटा ताजेर परिवारूय बरो वाडटा आनी सदांच सगळें कांयच टेंशन नासतना रावता हातूंत म्हाका हें लायक जालें की सगळ्यांनी सदांच फेमिली वांगडा बरें करून रावप कसल्योय डिफीकल्टी आयल्यो जाल्यार फेमिली वांगडा राविल्ल्या कडेन त्यो सोर्ट आवट करपाक बरें जाता पूण वेगळें रावन आतां कांयच जायना कारण फेमिली वांगडा रावनच रावल्यारच खुबूच हॅपिनस मेळटा